हाँ ऐसे विषय हैं जिन पर मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन हिचकिचा रहा हूँ उनमें एक प्रमुख है महिलाओं पर अत्याचार यह वर्तमान में बहुत संवेदनशील विषय है महिलाओं पर वर्तमान में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं जिन पर हम लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते महिलाओं की स्थिति वर्तमान में दयनीय है उन पर अनेकों तरीके से अत्याचार किया जा रहा है उनको सताया जा रहा है कई तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है जिससे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है इसका प्रभाव समाज में काफ़ी गहरा तरीके से देखने को मिला है